हेलो हेलो फल कैसे बेचै हिऐ सेब केला नारङ्गी अङ्गूर ई आर सभके की रेट छै

अस्सी रुपैआ तऽ छै अपने दोकान कहाँ कयने छियै कहाँ पर है दोकान बेगूसराय तऽ अपने गाँओ आबैत छियै बेचै गाँवमे नहि आबैत छियै दोकाने पर आबै पड़तै ओऽ तऽ अङ्गूर कैसे की के जी छै अङ्गूर कैसे के जी है एक सए बीस रुपिए छै तऽ मान लिअ जइसे अपने घर एतियै तऽ नहि ने चलि एबतियै दू किलो अङ्गूर एक किलो सेब ओऽ तऽ ठीक हइ तऽ हमहिँ दोकान पर अयबै तऽ कयला कैसे छै दर्जन हँ केला की रेट छै एक सए साठि रुपए दर्जन इहो दिन केला महङ्गा छै हौ एतेक महङ्गा केला हो जेतै एक सए बीस रुपिए हौ हँ एक सए साठि बोलै थे कि एक सए बीस एतेक महङ्गा केला होइ जेतै तऽ आदमी खयतै की केलाके नामे भुला जेतै हो अरे नारंगी कैसे छै दू सए सत्तरि रुपिए के जी नारंगियोके रेट बहुत जादा बोलैत छियै अपने नया दोकान खोललियै की कतेक दिन से दोकान चला रहली हइ एतेक महङ्गा फल बेचबै पाँच साल होइ कहाँ से माल लै छियै जे एतेक महङ्गा रखैत छी समान अच्छा बाहर से लानते है तऽ बाहर से लानते है तऽ बड़ा काट छाँटके ओतना थोड़े होता होतै हो आँय भाड़ा लगतै तो ओतेक महङ्गा तनि महङ्गा बोल रहलो तौं नहि दोकानके देखाए पड़तै